पंहिंजे भारत देश में अ कला शेलियूं बंदि थियण जे कग़ार ते आहिनि जंहिंमें पहिरों नंबर आहे रंगकारी रंगकारी जा कारीगर अॼुकल्ह घटि थी विया आहिनि हुनजो कारण अॼुकल्ह डिजिटल प्रिंट्स आहे ऐं कारीगरनि खे बराबरि वेतनि न मिलंदो आहे उहो बि हिक वॾो कारण आहे ॿी कारीगरी आहे जी मूर्तिकारनि जी अॼुकल्ह मूर्तिकार बि घटि थी विया आहिनि हुनजो मूर्तिकारनि जो घटि थियण जो कारण आहे छो की हुननि खे वेतनि बराबरि न मिलंदो आहे ॿी ॻाल्हि अॼुकल्ह हर हिक शइ थ्री डी प्रिंटिंग सां थींदी आहे टी कारीगरी जेका गुम थी रही आहे हुन थींदा आहिनि मिटी जा बासण मिटी जा बासण अॼुकल्ह घर में कोई वापरींदो ई न आहे छो की सभिनीनि खे मैलामाइन जी क्रॉकरी खपंदी आहे हुनजे करे मिटी जा बासण ठहिणा ई बंदि थी विया आहिनि चौथी कारीगरी जेका आहे उअ उअ वस्त्र कला आहे इनमें जेको अॼुकल्ह डिजिटल मशीनुनि प्रिंटिंग थींदी आहे ऐं फास्ट कम थी वेंदो आहे जल्दी जल्दी इनमें प्रोडक्शन थी वेंदो आहे हिनजे लाइ हीअ चारि कारीगरनि जी ज़रूरत असांजे देश में ख़तम थी रही आहे